अॼुकल्ह सिंधी भाषा लुप्तु थी थींदी वञे त हिन बारे में तव्हां जो छा सोचणु आहे जय झूलेलाल असांजे मुल्क़ में चङियूं भाषाऊं आहिनि हर भाषा जी पंहिंजी ॿोली आहे इन भाषाउनि में हिकु सिंधी ॿोली बि आहे जेकी ॾाढी पुराणी ऐं सिंधू घाटी ऐं मोहन जोदड़ो जे वक़्त खां हलंदी अचे थी भारत पाकिस्तान अलॻि अलॻि थियण खां पोएं भारत में सिंधी ॿोली जो हलियो आहे पहिरियों इस्कूलनि में सिंधी भाषा पढ़ाई वेंदी हुई तंहिं खां पोएं इस्कूलनि में धीरे धीरे सिंधी भाषा घटिंदी वई हा हाणे त मागे ई न पढ़ाई वेंदी आहे सिंधी भाषा हिकु हिकु करे सिंधी भाषा बिल्कुलु लुप्तु थी वई आहे हिन जो फ़र्क़ु असांजे समाज ते ॾाढो ख़राबु असर थियो आहे जो सिंधी ॿार आहिनि न सिंधी लिखी सघंदा आहिनि ऐं न सिंधी पढ़ी सघंदा आहिनि न ॻाल्हाइ सघंदा आहिनि सरकार सां असांजी वेनिती आहे त जीअं ॿियनि भाषाउनि जो वाधारो थियो थो तीअं सिंधी भाषा जो बि वाधारो कनि स्कूल में सिंधी भाषाउनि जो हिकिड़ो कालकड़ चालू करनि सिंधीअ में अखबार चालू करनि टीवीअ में हिकिड़ो चैनल चालू करनि मोबाइल में गूगल में सिंधी भाषा चालू करनि मीडिया सां मिली सिंधी भाषा खे वधारो ॾियनि असांजी सिंधी भाषा खे बचाइण में मदद करनि असांजी सिंधी कोन व्यापार में पहिरें नंबर ते आहिनि ईअं समाज में दिलि लगाए व्यापारु कंदा आहिनि ऐं देश जी तरक़ीअ में हिकु सुहिणो हिसो टैक्स जे रुप में ॾींदा आहिनि सरकार सां वरी सां वेनिती आहे इन ॻाल्हि ते ज़रूर ज़रूर वीचारु कंदा